भविष्य में अगरि मां प्रोध्योरीकी जी ॻाल्हि कयां की सभिनि खां वधीक मांग कहिड़े सेक्टर जी हूंदी या कहिड़े सेक्टर में सभिन खां वॾी ऑपोर्चुनिटी पंहिंजी आहे त हुन में डिजीटल मार्केटिंग आहे ऐं स्टॉक मार्केट में जीअं ट्रेडींग्स वग़ैरह थी वियो ऑनलाइन गैमिंग्स वग़ैरह थी वियो इन सभिनि जेको ऑनलाइन जेका इंटरनेट सां जुड़ियलु आहिनि जेका सेकटर्स आई टी सेक्टर्स आहिनि इन सभिनि जी मांग ई वी सेक्टर्स आहिनि इन सभिनि में जेकी मांग हूंदी नौकिरी जी हू ॾाढी वॾे स्तर ते हूंदी त हुन दिशा में पाण खे नॉलेज वठणु उन जो अध्यन करणु हुन ई प्रैक्टिस करणु ॾाढी

आसान थींदी ऐं पाण खे इन में ॾाढी सहायता मिलंदी पाण हुन वर्ल्डस में हुन वर्ल्ड में पाण एंटर कंदासीं त पाण खे हुन वर्ल्ड सां गॾु रहण जी लाईफस्टाइल खे हुन एक्सेपट करण जी हुन टेक्नोलॉजीअ खे एक्सेपट करण जी पाण खे ॾाढी सहुलियत मिलंदी ऐं पाण पहिरीं खां ई नॉलेजेबल हूंदासीं हुन शइ लाइ त पाण हमेशा रेडी रहंदासीं अपडेट थींदो पंहिंजे अंदरि हमेशा त अपडेट टाइम टू टाइम पाण खे मिलंदो त पाण हुन शइ में तरक़ी करे सघंदासीं ऐं लाईफस्टाईल सुधारे सघंदासीं